हा मुंहिंजे में हिकु अनोखी ख़ूबी आहे जीअं त मूंखे नचणु जाम वणंदो आहे मुंहिंजे में नंढे पणु खां ई नचण जो जाम शौक़ु हुयो मुंहिंजे परिवार वारनि बि मूंखे जाम सपोर्ट